ह्या पार्टचो किंवा धा वर्सांन भितर ऍनर्वयरमॅट म्हणल्यार प्रकार हो खूब इंमपेक्ट जाल्लो आसा आणी गोंयां सरकारान आनी हांगासल्या जे कंप व्हडले व्हडले कंपनींस आसा तांच्यानी हो ऍनर्वयरमॅट सेव करपा खातीर खूब स्टेप घेतिल्ले आसा त्याच बरोबर एक जनर्रल अर्वनेंसूय सारखे जाल्ले आसा जाच्या कारणान सगळ्या स्कुलांनी किंवा नव्या नवें बीजनॅसीस सुरू करता तांकां एक ऍनर्वयरमॅटाचे इंपोटंस जाणून घेवपा खातीर एक मुमॅट सुरू जाल्लो आसा सो आतां तर तुमी पळयत जाल्यार सगळें व्हडले व्हडले जे कंपनीज आसा हायवेचेर बीन झाडां लायतात लॅडस्केपींग करतात तातूंत किदें जाता एक म्हणजे तांचे तांचे तांचे वटेनूय तांकां झाडां लावपाचो काॅट्रेंक बी मेळटा गर्वमेंटाकूय फायदो जाता की सगळीं कडेन झाडां लावन एक ऍर्वरमॅटांत बरो इंमपेक्ट पडतलो आनी गाडी चलयता तांकां तांकांय बी प्रकार बरो दिसतलो मातचो थंड उरता प्राकार त्याच बरोबर ती सी एस आर ऐक्टींवीटी म्हण जे बीच क्लीनिंग आनी हे ते बीन कंपनींज किंवा बिजनेसांक स्पोंनसर करून किंवा दुसऱ्या दुसऱ्या क्लबा कडल्यान टायप करून हे सगळें घेतिल्ले आसा तातूंत ऍनर्वरमॅनटाक खूब फायदो जाल्लो आसा आनी हांगा रावतल्या लोकांकूय खूब फायदो जालो आसा कित्याक तांकां एक बरो प्रकार मेळटा आनी बरो प्रकार आसलो की तांचो हॅल्थुय बरें उरता